हाँ नमस्ते नमस्ते क्या काम है आप अच्छा ठीक है भाई वह के जो है कि भाई ऐसा लगेगा अब हम तो भाई अब अब उतना था तो है नहीं भाई अब हम बड़े वक़ील है तो कुछ पैसा तो लगेगा ना हाँ ठीक है वह लगेगा भाई अपन अरे अरे कुछ काम करने करवाना का है तो भाई करवा लीजिए आओ और काम हो जाएगा अरे पैसा भाई लगे पैसा जानते हो कि वक़ील को कितना पैसा लगता है फीस भी लगती है भाई थोड़ा कम काम करो कम दो ठीक है ठीक ठीक हो जाएगा काम ठीक है उसको जो है काम करवाना है तो भाई लेकर आइए उसके कागज़ पत्र बनवा देते हैं हम बनवा देते हैं अरे तो कल संडे है और सोमवार हाँ परसों हो जाएगा परसों सोमवार का काम हो चालू होता है ठीक है समझ लो कर लो सब कुछ भाई समझ के तब अपन जब आओगे तब काम हो जाएगा ऐसा नहीं है नहीं होगा

ठीक हाँ पैसा तो आज कल संडे है तो पैसा नहीं निकल पाएगा सोमवार को भी भीड़ रहती है चलो जब चलो जब का जब हो जाए ठीक है देख लो जब हो जाएगा तब अगर कहोगे तो मैं करने के लिए हाँ हाँ हाँ हाँ काम हो जाएगा बराबर काम हो जाएगा टाइम चलो ठीक है मैम रख नमस्ते